गुबैयै फरायसालि होनोब्ला जे गियाननि बाख्रि बेखौ जों बुंनो हागोन जे गियाननि बाख्रि जुदि जों बुंनो थाङोब्ला मोनसे फरायसालियाव

जिमानखिनि नांगौ बेसानखिनि गियानखौ जों होनो हानांगोन साबजेक्ट हिसाबै जों लायोबा मेट्स साइनस ससियेल इंलिस इलेक्टिभ दङ इलेक्टिभ आरो एडभान्स थाहैबाय हिसट्रि बायदिसिना बहुथ बेबादि साबजेक्ट मानि दङ बेफोरखो आरो मिउजिक आर्ट अनेक बिदि बहुथ मानि फरायसालियाव फोरोंनो हायो नाथाय बेफोरबादि नांगौ नांगौबादि जिथु सोलोंथाय एबा इडुकेसन बेखौ जोङो फरायसाफोरनो होजोबनो हाया बे जोंनि मोनसे लोरबां खेला दुला मोसानाय दामनाय देनाय गेलेनाय अनेक बिथिङावनो जोङो फरायसाफोरनो मा सोलोंथायखौ जों होजोबनो हाया माथ्र' मेन साबजेक्टफोरखौ लानानैल' जों मा खालामनाय जायो फरायसाफोरखौ स्कुलफोराव जों फोरोंनाय जायो दा बेफोर जोंनिनो दुरबलथा बेयावनो किसुमान गथ'फोरा मा जालाङो फारसेथिं फरायनायथिं थायोबा खेला दुलाथिं गैया जालाङो खेला दुलाथि थायोब्ला फरायनायथिं गैया जालाङो बे मोनसे विकनेस प्रब्लेमा जोंनि गेजेराव दाबो दङ आं सासे इंराजि मिडियामनि फरायसालिनि फोरोंगिरि जानानै आं बेखौ बुंगोन दा सासे फोरोंगिरि जानांगौब्ला माने फोरोंगिरिनियाव गथ'खौ माबादि फोरोंनांगौ मा समाव मा खालामनांगौ बेफोर गासिबो गुनफोरा सासे फोरोंगिरिनाव थानांगोन आरो बै गुनफोरजोंसो जों मा खालामनो हागोन सासे गथ'खौ मोजां खालामनो हागोन

दा जोंनि नैबे फरायसालियाव राजखुंग्रिनि स्कुल बे फरायसालियाव मोनसे इंराजि फरायसालि इंराजि मिडियाम फरायसालिबे फरायसालियाव जोङो अनलि जोङो मेन साबजेक्टनि सायावल' जों फोरोङोमोन गोनां जायो खेला दुलानि थाखाय जोंनि जोंनि बे राजखुंग्रियाव फिल्ड गैया बा दङब्लाबो फिसा थोजासे नङा दा बेयावनो गथ'फोरा भलिबल फुटबल बेटमिनटन टेबोल टेनिस बायदि गेमखौ मानि गेलेनो गोनां बायद'था जायो आरो बेवहाय गंसे हस्टेलबो दङ दा बे हस्टेलयाव गथफोरा बेलासि समाव ख्लास जोबहां जोबखांनानै सोरबा सोरबा टिउसन लानानै टिउसन जोबखांनानै मा खालामो भलिबलयाव मानि भलिबल गेलेयो खिसुमानया कृकेट गेलेयो खिसुमानया बेटमिनटन गेलेयो खिसुमानया टेबोल टेनिस सोरबा कक गेलेयो बिदि बहुथ मानि गेमफोरखौ गथफोरा गेलेनानै टाइमखौ स्पेइन खालामनो गोनां जायो बे फिसा जायगायावनो दा बेफोर मोनसे जोंनि मोनसे बे स्कुलनि मोनसे विकनेस आरो फारसेथिं मा गैया होन्नानै बुङोबा बे एन सि सि बेथ' दानि दिनाव बे मोनसे गोनांथार जानानै फैबाय आरो दानि गोदान मोनसे निउ एडुकेसन पलिसि जिथु एन ए पि बेयावथ' मा जानांसिगोन दायो सोब स्कुलयावनो मा हाइ सेकेण्डारि लेभेलाबो मा जाना थानांसिगोन एटास जानांसिगोन दा बेफोरनि सुबिदाखौ जोङो मा स्कुलनि एस सि एम सि कमिटि बा टिसार्स स्टापजों ज'यै रायलायनानै बेफोर बुसथुखौ जोङो दा खालामनो हानांसिगोन